एकवीह सेप्टेंबर उणिवीह सौ सतहतरि वीह फेबररी उणिवीह सौ सतहतरि एकवीह मार्च ॿ हज़ार पंज वीह फेबररी ॿ हज़ार यारहं ॾह डिसंबर ॿ हज़ार वीह